आङो आंनि फिसाज्लानि थाखाय आङो टाउन आव माबायाव भिसाल मारकेट आव आङो गस्ला गांसे बायनानै लाबोदोंमोन लंपेन्त आरो गस्ला आरो बेखौ आंनि पसन्द हिसाबै जि मोजां आं कालारखौ बासिनानै लाबोनाय जादों बेहायबो आंनाबो फिसाज्लाया आंनि फिसाज्लाया पसन्द खालामदों आरो मोजां मोनदों जोबोरैनो खुसि मोनदों मोजांथार रंआ बाबा लाबोनाय गस्लाया ओरैबादि बिराद कालार नि बिराद मोजां आरो देरा दुइआ बिराद मोजां फसायदों आरो आंना फिसाज्लाया बिराद मोजां मोनदों खोब मोजां मोनदों गाव गाननायनानै बिराद मोजाङैनो लाबोदों बाबाया बिदि होननानै आं फिसाज्लानि थाखाय आं गस्ला गांसे पेन्ट गांसे लानानै फैदों आरो